पोएं हफ़्ते मां क्रॉकरी हाउस मां क्रॉकरी ऑडर कई हुई जंहिंमें मां ॿ कटोरा ॿ प्लेट ऑडर कया हुया पर जॾहिं मूंखे डिलिवरी मिली त मूंखे डिलिवरी में हिकु कटोरो और हिकु प्लेट मिली और हो बि सुठी कंडीशन में न मिली